जय झूलेलाल मां सिंधी परिवार में ई पैदा थियो आहियां मां सिंधी ॿुधंदो हुयुमि नंढुपण खां ई पर मूंखे सिंधी चवणु न ईंदी हुई जॾहिं मुंहिंजा परिवार वारा सभेई सिंधी में ॻाल्हाईंदा हुआ मां सम्झी सभ थो सघियां पर उन खां पोइ मां चवणु न पियो सिखियां पोइ जीअं जीअं वक़्तु हले अॻियां हली वियो मां थोरो घणो ॻाल्हाइणु सिखी वियो हुयुमि हुन खां पोइ जॾहिं मां थोरो वॾो थियुमि मां पंज दर्जे में हली वियुमि मूंखे सिंधी सबजेक्ट बि हुयो स्कूल में हुन मूंखे टीचर बि उते हुई जेका सिंधी सेखारींदी हुई हुन सिंधीअ में असांखे जामु कुझु सेखारियो पहिरां त असां खां नंढा नंढा लफ़्ज़ ई सेखारिया हुया जेका असांखे अॻियां कमु अची हल आया उन असांखे नंढा नंढा पोयमियूं वर्ड्स ऐं हुन में ई असांखे थोरो घणो सेखारियो जीअं त असां वॾा वॾा वर्ड्स हेॾा जल्दी नथा सिखिया सघनि पिया ऐं हिन करे हुन असांखे नंढा नंढा सां ई शुरूआति कराई हुन खां पोइ धीरे धीरे जीअं जीअं अॻियां वधियां असांखे सिंधी अची बि वई ऐं सिंधी सबजेक्ट हेॾो ईज़ी हुयो असांखे करण में बि मज़ो अची वेंदो हुयो असां सिंधी भाषा सिखिजी विया ऐं पाण में बि सिंधी पिया ॻाल्हायूं पिया ऐं सिंधी भाषा असांखे जामु कमु ईंदी आहे पाण खे कहिड़ी बि किथे बि ॻाल्हि करिणी हुजे पंहिंजा सीक्रेट ॿुधाइणा हूं हूंदा हुजनि त असां पाण खे हिक ॿिए खे ॿुधाए रखी रखी सघंदा आहियूं ऐं सिंधी भाषा असांखे जामु अॻियां वधी आहे सिंधी भाषा करे असांखे कॉलेज में बि एडमिशन मिली था सघनि मां मूंखे इलेवेंथ में बि सिंधी कोटा जे करे सिंधी एडमिशन मिली ऐं उन खां पोइ अॻियां ग्रेजुएशन में बि हुन जी अहमियत असांखे ख़बर पई हुई सिंधी भाषा जामु कम ऐं असांजे लाइ सुठी आहे असांखे हुन खे अॻियां वधायणु घुर्जे